हेलो की हाल चाल हम केशव झा बाजि रहल छी दरभङ्गासँ केशव झा बाजि रहल छी दरभङ्गासँ अहाँ मिट्ठू कुमार झा छियै इतिहासकार अऽ तऽ गाम घरके हाल चाल कहूँ हमर गाममे अखन कनिए पानि पड़ गेल आब काल्हि खना जाएब धानके कादो करऽ अहाँसँ कनिए प्रश्न रहै तै अहाँकेँ फोन केलहुँ दुइटा प्रश्न रहै हाँ दुइएटा पूछब बेसी नहि हाँ चलू तऽ पहिल प्रश्न हमर ई रहए मिथिलाके संस्कृति मिथिले लग चिन्ह भए रहल अछि मिथिलाके संस मिथिलाके संस्कृतिमे तऽ बहुत पैघ पैघ ज्ञानी गुणबत्ता बला मनुख सभ भेल विद्यापति एहन महान कवि भेलनि परन्तु तइयो ओकर गुणवत्ता ओकर जे छै सांस्कृतिक विरासत किए छिन्न भए रहल अछि ओएह ने आब मैथिलके नहि टीक बचल आ कपार पर जे पाग रहऽ सेहो उड़ल जाइए ओएह ने प्रारम्भिक शिक्षामे मैथिलीके कतहुँ स्थाने नहि छै स्नातोत्तर जे छै ओहिमे स्थान यऽ ताहि दुआरे हम अपन बचिआके मैथिली पढ़ै लऽ कहलहुँ